اتر پردیش میں کاروباری ماحول بہت اچھا ہے لیکن کئی لوگوں کو کم تنخواہ ملتی ہے جس کے کارن وہ کچھ کام اچھے سے نہیں کر پاتے اتر پردیش میں کئی ایسے شہر ہیں جیسے کہ گوتم بدھ نگر یہاں پہ کئی لوگ آٹھ آٹھ ہزار پانچ پانچ ہزار کی سیلری پہ کام کرتے ہیں جن سے ان کا پورے گھر کا خرچہ نہیں چل پاتا ہے اسی لیے یو پی میں انٹر پرینیور شپ کم اسکل ڈولپمنٹ پروگرام چلا رہے ہیں جس کے اندر یہ سرکار کی طرف سے دیے گئے کچھ اسکیموں کا لابھ اٹھا کر یوتھ کو موٹیویٹ کرا جاتا ہے جس سے کہ وہ سیلف امپلائڈ ہوں یا تو انٹر پرینیور بنیں جس سے وہ اپنا ہی بزنس چالو کر کے بھارت کی ارتھ ویوستھا کو اور آگے بڑھا سکے ایسے ہی اسٹاٹ اپ پالیسی میں بھی انہیں مفت لون دیا جا رہا ہے اور انڈسٹرل موٹیوشن کمپین چلایا جا رہا ہے